ایک دفعہ میرے اسکول میں ٹیچرس ڈے منایا جا رہا تھا اور اس میں مجھے اپنے ٹیچرس کے لیے ایک گانا گانا تھا میں اپنے ٹیچرس کے لیے بہت دل سے گانا گا رہا تھا لیکن میں گھبراہٹ کی وجہ سے گانا بھول گیا اور میں وہیں رک گیا اور مجھے آگے کی لائنس یاد نہیں آ رہی تھیں لیکن اس کے بعد میرے ٹیچر خود اسٹیج پر آئے اور میرے ساتھ انہوں نے آگے کی لائنس گائیں اس کے بعد ہم دونوں نے ساتھ گایا اس کی وجہ سے پورا اسکول خوشی سے جھوم اٹھا اور سب نے ہمارے لیے تالیاں بجائیں اس کے بعد میرے ٹیچر نے مجھے گر گلے لگا لیا اور وہ اس دن کا ٹیچرس ڈے میرے زندگی میں ایک یادگار لمحہ ہے